आङो मैया थिनालिनिफ्राय गंसे मबाइल हेन्डसेट लानानै थांदों एन्ड्र'इड फन जि रोजानि मोनदों आङो लायना न'आव थांनानै आङो मोजांङै नायबाय खम बेसेनावनो हेन्डसेटखौ आङो मोजां रोखोमनि मोदों आरो फिसार्सफ्रा मोजां केमेरायाबो मोजांथार आङो मबाइलखौ बायनानै खुब गोजोननाय मोनदों गुबुन गुबुन कम्पानिफ्रा बे एखे हेन्डसेटानो बेसेना बांसिन नाथाय आङो बे जे कम्पानिनिखौ आं लाबोदों आङो खम बेसेनावनो मोजां मोनसे प्रडाक्टखौ आं मोनबोदों